हेलौ ओइ ना गुरनो थाङो नोङो ना गुरनो थाङो ए ए ओंखारबाय ओंखाम जायाखैनोदां नों दाबो ए दाबो जाया आरो नों दा मोनागोनहाय थाब थाब गुरहैनांगौ जेखाइ दुरुं खानांगौमोन आंहा खोनाबाय जेखाइ दुरुं खानांगौमोनहाय दा खानानै हैदो नोङो

ए दे खाग्रोदो लेबु लेबु लादो बेखौनोथ' औ औ ला ला लादो ओमफ्राय सोर सोर थाङो सोर सोर थांगोन ना गुरनो सोर सोर थाङो होनदां सोर सोर थांगोन सोर सोर थांगोन होनदां खोनायाखै सोर सोर थांगोन ना गुरनोलाय

जानो औ बबेथिं गुरहैनो गुरहैनायालाय बै दालां सेरनिफ्राय ओंखारनोसै दालां सेरनिफ्राय ओंखारनानै ओरै खोलाहाना साहा गुरखोनो बबेथि बबेथिं गुरखोनो साहा गुरखोनोसै साहा गुरखोनोसै नामा होनदां साहा गुरखोलांनोसै

आमथिसुवानि आमथिसुवानि खोनायाखै औ खोनादोंना खोनायाखै होनदां नोंखौ

दे आं आङो नै जेखाइ दुरुं खानांगौहाय जेखाइ दुरुं खाग्रोनो आं दै लाफाखा दै दै लाफा दै लाफाखा होनदां

सानदुं गोसाना दै गांगोन दानो औ नाखौलाय मा गुरखांनानै फानगोन्ना जागोन जाखो औ मानसियानो गैया नोंस्रा मानसियानो गैया नोंस्रा बिमा फिसा सानैल'

आंहा बिस्तिबारसिम जागोनहाय बिस्तिबाराव जाया बुधबारसिम बायनो हायाना बायनो हायाना ओंखायनो फिसियै फिसियै जानोसै दे होनबालाय ओंखारदो दे औ